जी बिल्कुल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बहुत लोगों को अपनी कला का दिखाने का मौका मिला है एक अवसर मिला है जिसमें जो कला और शिल्प से जुड़े जो लोग हैं उनको भी बहुत बड़ी सहायता मिली है क्योंकि जो लोग एक घर में बैठ कर कमरे में बैठ कर अपनी कला करते हैं जिनको अपना हुनर दिखाने का मौका नहीं मिलता ऐसे लोगों को भी अपना घर घर तक हुनर पहुँचाने का दिखाने का मौका मिला है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया है उनका बहुत ज़्यादा हुनर को बढ़ावा मिला है और हाँ मैं ऐसे किसी यूटूब चैनल को अनुसरण तो नहीं करती हूँ पर हाँ ऐसे लोगों को मदद बहुत मिली है